बस सरकारी हमरा आवास मिलले घर नहि रहै रहैके लिए बहुत मेहनत कोशिश करलाके बाद फोरम तोरम कते बेर भरेला वरेलाके बाद आवास मिललै शौचालय मिललेै शौचालयके भी लैट्रीन बनवेलिऐ शौचालय अथिसँ सरकारिए पैसासँ बनवेलिऐ आवास मिललेै तऽ घर बनेलिए घर नहि रहै रहैके लिए बहुत गरीब रहिए तऽ आवास इएह सब मिललेै पानियो भए जेतिए नलके पानि तऽ जेना सबके घरे घर तक पहुँचल छेै तेना हमरो सबकेँ घर तक पहुँचलिए पहुँचतिऐ आबि जेतिए पानि सप्लाइके पियेके पानिके बहुत दिक्कत छै कलके पानि खराब भए गेलछेै ई सब समस्या छेै थोड़ा ई सब भए जेतिए तऽ थोड़ा आओर नीक हेतिए आओर बिजलीके दिक्कत रहै बिजलीभी रहै छेै ठीके रहेै छेै बिजलीभी सब किछु सही छै बालबच्चा तनि आओर नौकरी चाकरी हेतिए बढ़िआँ नीकसँ तऽ आओर अच्छा हेतिए